हलो हॅलो आ तुमी आयें फुलकान बिनी न्हू

जाय जाये जाये दोन हजार आनी शेंवतीं रोजां आनी गुलाब

रोजां आनी जायो शेंवतीं आनी जाये दोन जाये दोन हजार सांगला न्हू तुका आनी तें तुगे बील पळय कितले जाता तें हय दोनी जाय पडटलीं हय हय एक एक किलो दाड आनी तुगे मागीर आतां जालें माई म्हाका दसऱ्याक जाय पडटलीं आनी मागीर लक्ष्मीपुजना जाय पडटलीं हय हय ना परत तुका ऑडर दितलो

तीं गुंतपा जाय म्हाका फुलां हय तुमी गुलाब गार अर्द किलो हय जावं तुगे रेट द ती घाल न्हू म्हाका एक एक किलो घाल म्हण सांगला न्हू तुका बील कर आन् तुका हांव तुगे गुगल पे आसा

आ मागीर मागे मोबायल नंबर आसा तोच गुगल पे णायण फाय फोर फाय

कळ्ळें तुका हय आनी मागे एड्डॅस गुळे गांवकार वाडा आ बरें